ٹیکنالوجی کی بنیادی شکل جو آج ہماری زندگی کے چاروں اور گھوم رہی ہے وہ موبائل اور موبائل سے جڑی سبھی چیزیں ہیں آج ٹیکنالوجی نے ہماری زندگی کو بےحد آسان بنا دیا موبائل کے ذریعے آج ہم گھر بیٹھے اپنے دور رشتتے داروں کو آسانی سے بات کر سکتے ہیں ویڈیو کال کے ذریعے ان کو دیکھ سکتے ہیں سن سکتے ہیں یہی نہیں موبائل کے ذریعے انٹرنیٹ کا استعمال کر کے دنیا کی کسی بھی خطے کی ہم جانکاری آسانی سے فراہم کر سکتے ہیں اس کے علاوہ موبائل تو ایک بنیادی ضرورت ہو چکی ہے آج کی زندگی میں اگر ہم اپنے چاروں اور دیکھیں تو ہم ٹیکنالوجی سے اپنے آپ کو گھرا ہوا دیکھیں گے جیسے گھروں میں لگا اے سی کچن میں رکھی مکسی یا کچن میں رکھا دوسرے دیگر ٹیکنالوجی کے سامان جو ہماری زندگی کو بے حد آسان بنا رہے ہیں ٹیکنالوجی کی انیک شکلیں جیسے آج مارکیٹ میں طرح طرح کی نئی ٹیکنالوجیکل گاڑیاں کار بائک موجود ہیں سی این جی الیکٹریسٹی پٹرول ڈیزل اور اتھنال پر چلنے والی گاڑیاں یہ درشاتی ہیں کہ ہم ٹیکنالوجی کے دور میں جی رہے ہیں